हय हांवें खूब दिसांची हायक केल्या म्हजो अणभव म्हळ्यार जेन्ना आमी हायकीक चडपाचीं आसतात तेन्नाच आमी पयलीं सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार आमी वॉर्म अप एक्सरसायजीस करतात ते एक्सरसायज केल्ल्यान आमकां आमकां चडपाक त्रास जायना तातुंतल्यान आमचे कुडीक कूड आमची तयार जाता की आतां ती तो दोंगर चडूं येता वा अशी ती आमची कूड तयार जाता जर आमी वॉर्म अप एक्सरसायजीस केल्यो जाल्यार आमी जेन्ना हायकार सारके आमी जेन्ना टोंकार पावलीं तेन्ना आमी थंय टेन्ट बांदून रावलीं टेन्ट बांदून रावप म्हणजे म्हजो अणभव आशिल्लो की थंय म्हाका जनावरांचो भंय दिसपाक लागलो की आतां जनावरां येयीत बी कांय ना मागीर ते बारीक बारीक किड्यो मुयो असो भंय दिसतालो कोण सोरोप येयीत जाल्यार अशे तरेचो भंय मनांत आशिल्लो पूण सगळें पळोवपाक गेलें जाल्यार टेन्ट बांदून रावप एक एक मजाच आशिल्ली